पैघ कृषि जेनाकि पैघ किसान जे छथि ओ ज्यादा खेतीबाड़ी करै छथिन आओर हुनकासभके ज्यादा अनाज या आओर सभकिछु जेनाकि धान गहूँम खेसारी मसुरी ईसभ ज्यादा प्रकारके खेतमे उपजा करै छथि उएहसँ अपन गुजर बसर पैघ किसानसभ करैत छथि आओर छोट किसानसभके कम खेत रहै छनि कम खेतीबाड़ी करै छथिन कम अनाज करैत छथिन उपजबै छथिन अपना आओर जत जतबे उपजबै छथिन ओतबहिमे अपन खाइत पिबैत अपन गुजर कोहुना कए कऽ कऽ लै छथि आओर पैघ किसानसभ जेनाकि धाने भेल तऽ धाने जे होइ छै तऽ अहाँके उएह धानो बेचि कऽ अपन कमसँ कम धान हुनकासभके ज्यादा होइ छनि तऽ अपन ज्यादा बेचि कऽ आओर ज्यादा घरमे किछु करैके कोशिश करै छथि आओर छोट किसानसभ बुते एतेक कयल नहि होइ छै किआक तऽ हुनकासभ पास ओतेक खेत रहै नहि छनि आओर पैघ किसानसभ तऽ कैए लेथिन किआक तऽ हुनकासभके पास ज्यादा खेत आ अथि छनि आओर कृषि पैघ कृषि छथिन ओ ज्यादा हुनका अथि छनि खेत पथार छनि उएह लए कऽ छोट किसानकेँ को प्रा प्रभावित नहि कऽ पबै छथि छोट किसानसभ की करथिन अपने करै छथिन अपने बाल बच्चा गुजारा करै छथिन कोहुना जतबहि होइ छनि ततबहिमे अपन कऽ लै छैथ आओर पैघ किसानसभ जेनाकि धान भेल तऽ धाने बेचलथि आओर उएहसँ गहूँम भेलथि तऽ गहूँमे बेचै छथिन आओर उएहसँ अपन गुजर बसर करै छथि आओर पैघ किसान सभके ज्यादा अथिओ रहै छनि लागत लगै छनि जेनाकि खेती पैघ आओर छोट किसानसभ जेनाकि गरीबीमे रहै छथि तऽ गरीब रहै छथिन तऽ हुनकासभ लग पैसा ओतेक रहै नहि छनि तैँ दुआरे अपन कम सम खेती बाड़ी कए कऽ कोहुना अपन गुजारा ओतेक खाद बीज जेनाकि लगै छै खेतमे ओतेक ओ नहि दऽ पबै छथिन आओर लेकिन पैघ किसानसभ तुरन्त अपन भरपाइ कऽ लैत छथिन जेनाकि बाढ़िमे जेनाकि क्षति भए जाइ छै छोट किसानसभके पैघ किसानसभकेँ नहि हेतनि किआक तऽ पैघ किसानसभके पास पैसा रहै छनि छोट किसानसभकेँ पास पैसा नहि रहै छनि इएह दुआरे पैघ किसानसभ जल्दी अपन कऽ लै छथि